मूंखे नंढपिण खां डांस करण जो ॾाढो शौक़ु आहे मां मुंहिंजी माउ ने मूंखे हमेशा डांस जी क्लासिस में विझियो आहे नंढपिण खां मुंहिंजे परिवार ने मूंखे ख़ूबु सपॉर्ट कयो आहे और डांस जा स्कूल में ॾाढा इग्ज़ाम बि थींदा हुआ त मां एग्ज़ाम बि ॾिना आहिनि मूंखे सभिनि खां मनपसंदु कथक लॻंदो आहे मां कथक में रिटर्न एग्ज़ाम त प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ॿई ॾिना आहिनि और मां सर्टीफाइड डांसर आहियां कथक में मां ख़ूबु शॉ स्टेज शॉस कयां आहिनि जॾहिं मां नंढपिण में हुअमि तॾहिं मुंहिंजे स्कूल में मुंहिंजे कॉलेज में हर जॻहि मां हर फंक्शन में पार्टीसिपेट कयो आहे परफॉम कयो आहे मुंहिंजी सभिनि सहेलियुनि मुंहिंजी ख़ूबु तारीफ़ कई आहे मुंहिंजी टीचरनि ने मुंहिंजी तारीफ़ कई आहे मां ॾाढा सर्टीफिकेट त ट्रॉफी जीता आहिनि मुंहिंजो सॼो घरु डांस सां ऐं ट्रॉफी सां भरियलु आहे लेकिन हाणे पढ़ाई जे चकर में टाइम त न मिलंदो आहे पर कॉलेज में एक्स्ट्रा करिकूलर में मां कथक ही चूस कयो आहे पंहिंजे डांस में त घूंघरू वठणु क्लासिक कथक में कथक ड्रेस पाए करे डांस करणु हर साल असांजी कॉलेज में फंक्शन थींदो आहे त मां हुन में पार्ट वठी करे असांजे जूनियर्स खे मां डांस सिखायो आहे कथक जी प्रैक्टिस असांजे में पूरे साल हलंदी ई रहंदी आहे त हुननि में असां और बहितर थींदा रहंदा आहियूं पूरे साल भर प्रैक्टिस करे करे जेतिरो बि सिखी वठो कथक तव्हां और सिखण लाइ हमेशा हूंदो ई आहे कॾहिं बि पर्फ़ेक्ट न थी पाईंदा आहियूं उन में त मां बचपन जे पंज साल खां अञा ताईं मां सिखां ई अथी कथक और अॻिते बि सिखंदमि मां अॻिते हिन खे पंहिंजी लाइफ में बि कंटीन्यू करणु चाहींदी आहियां